अहाँकेँ अपन बारेमे की अछि बात हमर नाम हमर नाम सुरुचि कुमारी छै हम पूर्णिया जिलाके निवासी पूर्णिया जिलाके निवासी छियै हम बारहवीं कक्षामे पढ़ि रहल छियै हम वन से लेके टेंथ तक प्रथम श्रेणीसँ पास कएले छियै जेकरासँ हमर मम्मी पापा बड खुश छै हमरा से आओर हमरा हमरा डॉक्टर बनै के सपना छै आओर एकदिन हम बन के दिखैबै हम बहुत मेहनत करै छियै पढ़ै छियै दिन रात पढ़ै छियै हमर दोस्त सब भी छै जे हमर साथ छै हमर हमरे क्लासमे हमरे कक्षामे पढ़ै छै हमर हमर साथ कोचिंग जाइ छै आओर आओर हमरा पढ़ैके साथ साथ खाना बनाबैमे भी रूचि छै हम खाना भी बड नीक बनाबै छियै आओर खाना भी बड नीक बनाबै छियै खाना अपन मम्मी पापाके अपन पर परिवारके खाना बनाके भी खिलाबै छियै हमरा रोटी बनाबैले बहुत अच्छा तरीकासँ आबै छै रोटी सब्जी दालि भात सबकिछु हम बनाय लए छियै खुदे से बारहवीं बारहवीं करैके बाद हम हम हम नीटके परीक्षा दै के चाहै छियै जेकरामे जेकरासँ पास हो जाइके हो जाइके बाद हम एक नीक बड एक अच्छा डॉक्टर बनैके चाहै छियै डॉक्टर बनैके बाद एक सरकारी अस्पताल खोलैके चाहै छियै जेकरामे गरीब सबके फ्री ईलाज ईलाज फ्री ईलाज करल जैतै आओर जे जे असहाय छै जेकरा पास पैसा नहि छै जादा ओकर फ्रीमे भी ईलाज करल जैतै आओर फ्रीमे ईलाज करल जैतै अभी तऽ फिलहाल हम पढ़ाइ करि रहलियै डॉक्टर बनैके तैयारी करि रहलियै